साडी आमची गोंयची संस्कृताय साडयो चडश्यो चडशे गोंयचे लोक चडशी घालतात हिंदू जावं क्रिस्टन जावं मुस्लीम सोगलीं साडयो घालता साडयो साडयो चडश्यो प्लेनूय आसता प्लेन आसता त्या भायर जीग जिगूय बीन आसता प्लेन मागीर प्रिन्टेड जीग जीग लेसीच्यो चड लेसीच्यो लेस लेसीच्यो तश्यो घालतात क्रिस्टन लोक साडयो चडश्यो वॅडिंग्स बड्डे पार्टी मागीर बावथीज्म कुमन्यांव बीन तशें त्या फंक्शना अशें घालता हिंदू लोक हळदी कुकमाक तेंगेल्या लग्नाक बीन चोडशे चोडशे लोक घालतात अशेंच चडशी बायल्यो तशेंच तरणाटीं चेडवां आपुण साडयो घालपाक चडशें तेंकां आवडटा कित्याक तेमगे आंगाचेर बरें सारकें फिटींग अशी येवून तेंची बॉडी कर्वस अेश कोन्न ते आपणा दिसों बरें आपूण दिसोंक तेक लागून तीं चडशीं चेडवां घाता चोडशें काजरांनी बीन तेश कोन्न मागीर साडीच्यो एडवांटेजीस कितें साडयेच्यो एडवांटेजीस साडी ही साडे सात मिटर आसता साडे सात मिटर साडे आठ मिटर तेचेर कितेंय शिवपा मेळटा जाय जाल्यार तूक गावन शिवपाक मेळटा टॉप शिवपा मेळटा कुर्ता शिवपा मेळटा कुओर्ड सेट शिवपा मेळटाय जाय तेश तरेचीं तुक जाय तश मेळटा हांवे जायत जाणाक तशें शिवलो आसा म्हाज फ्रेंडाकूय शिवलो आसा साडयेन तांक कुर्ता शिवलो आसा हांयें म्हाका आल्या भट्ट कुर्ता शिवला मागीर चडशीं आतां क्रिस्तांव लोक काजरांचे पयलीं रोस कोरतात त्या रोसांत त्या रोसा दिसा क्रिस्टियन गावडी लोक कापोड न्हेसोन डान्स कोरतात कापोड देंटली तशें घालून डान्स कोत्तात मागीर साडी ही हूंयी घालपा जाता थोडी लोक घारांतूय घालता थोड लोक भायरूय घालता घरांत चडशी कोणा आवड साडयेची आवड आसा ती फूल डे घालून आसतात आनी अशें इतलेंच